हिकु लखु ॾह हज़ार ॿ सौ पंजाह हज़ार अठ अठ हज़ार अठ सौ सत हज़ार ॿ ॿ सौ ॿ पंज हज़ार पंज सौ चालीह